तऽ मिथिलाके संस्कृति बहुत जे छै से अहाँकेँ समृद्ध रहलै एहिठाम जे छै जनक राजवंश आओर दरभङ्गा महाराज ई जे छै से संस्कृतिकेँ मिथिलाक संस्कृतिकेँ बढ़ेबाक लेल बहुत किछु जे छै से अपन केलखिन एकर बाद जे छै से विद्यापतिक स्थान छनि लोरिक राजा सहलेश लव कुश कारुख पजिआर वगैरह जे छै से बहुतो एहन जे छै से हमरा ओहिठाम जे छै से लोक अथी भेलखिन हेँ जे एहि मिथिलाक संस्कृतिकेँ बहुत आगाँ बढ़ेलखिन कहल जाइत छै जे माटि पानि आओर मस्तिष्क जे मिथिलाक जे छै से तेज छै ओ विश्वमे जे छै से कतहु नहि अइ आ तेँ एहिठामक जे संस्कृति एहिठामक जे रीतिरिवाज पावनि तिहार भोजन ईसभ से जे छै से टॉप मानल गेलै हेँ आओर जकर ईसभ जे कोनो भी हम कहलहुँ ई सभगोटए जे छै से एकरा बढ़बयमे सहयोग कयलखिन